मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों मानसिया गाव गोजोननो हायो आरो मालायखौबो गोजोनहोनो हायो एबा खुसि लाबोनो हायो आरो हयथ' बिनि थाखायनो मेथाइ होननानै बुङोब्ला बे बुहुमाव मेथाइखौ मोजां मोनि मानसि एबा मेथाइखौ गाज्रि मोननाय मानसि हयथ' गैया दाउसिन दाउला दंफां लाइफां गासैबो मेथाइखौ मोजां मोनो एबा संगितखौ मोजां मोनो होननानै मोनसे बुंनाय दङ आंबो बे बाथ्राखो फोथायो आरो ओंखायनो आङो मेथाइखौ मोजां मोनो एबा खननायखौ रोजाबनायखौ आङो मोजां मोनो अरथाद आं संगितखौ माने मोजां मोनो संगितखौ मोजां मोननायनि जाहोनानो जाबाय जिहेथु मिउजिक स्खुलबो दङ बे मिउजिक स्खुलाव गोबां फरायसाफोरा माने मेथाइ रोजाबनो फैयो सोलोंनो फैयो जेरै जोंहा बेहाय मेथाइ रोजाबनायनि दङ खाबु दङ मोसानायनि खाबु दङ थब्ला दामनायनि खाबु दङ बा बायदि बायदि दामनाय जायखिजाया जिखुनु दामजु बर'नि जेरै जोङो सेरजा दामनाय बे खाम दामनाय बेनिबो फोरोंनायनि बेवहाय माने खाबु दङ दा बेनि गेजेराजों जोङो मिनथिबोनाय बा दावगाफुबोनाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो दावगा होनो हायो बिथांमोननो जाहाथे खाबुखो होनो हायो संगितनि जिखिनि खाबु दङ मोसानाय दामनाय देनाय सिफुं दामनाय बेफोरनि खाबुखौ जोङो होनानै इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां लामाजों जों लाबोनो हायो बे मोनसे जोंहा बे मिउजिक स्खुला थांखि दङ आरो जोङो बेनि गेजेरजों जोंनि गावबागावनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो हायो गावनि हारिनि मेथाइ बा दामनाय देनाय जिखिनि दङ बेफोरखो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो मेथाइनि गेजेरजों आऱो जों मोनसे खामानि मावनो हायो जे मेथाइनि गेजेरजों जोङो आस'लथे समाजनो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हायो मोजां मेथाइ रोजाबनानै समाजनि गेजेराव जोङो सांग्रांथि लाबोनो हायो बिसोरखौ कन्सियास खालामनो हायो गाज्रि जिखिनि समाजाव सोलिबाय थानाय बे गाज्रिखौबो जोङो फोसाबलांनो हायो होननानै आं फोथायो मानो होनना बुंब्ला जेरै रबीन्द्र'नाथ टेगरमोन नजरुल इस्लाममोन आसामाव जेरै ज्यति प्रसादमोन बिष्णु राभामोन भुपेन हाज'रिका दिनै बिथाङाथ' माने भारत रत्न' बान्था मोननाय मानसि बे बिथांमोना मेथाइनि गेजेरजों मा खालामदोंमोन समाजफोराव माने ससायटियाव सांग्रांथि मोनसे लाबोदोंमोन अरथाद समाजखौ फोसाबनो थाखायनो बिथांमोना मेथाइ रोजाबदोंमोन जेरै इन्टारनेसनेल माबायाव जों नायबा जेरै पल रबसन पल रबसन बिथांमोना मानसिनि थाखाय मेथाइ रोजाबदों समाजखौ ससायटिनि थाखाय हादोरनि थाखाय गथै वर्ल्डनि थाखाय बिथांमोना मेथाइ रोजाबदों बेनि गेजेरजों हयथ' बुहुमाव बा मानसि समाजाव मोनसे गोजोन फैदों बा मोनसे खुसि फैदों ओंखायनो आं बेखौ फोथायो मेथाइ मोजां मेथाइ रोजाबोब्ला मोजां मेथाइ जों समाजाव मेथाइनि गेजेरजों मेसेज लांनो हायोब्ला समाजा मोजाङै थायो आरो समाजखौ जोङो सांग्रां खालामनो हायो

नाथाय मोनसे दुखुनांथावनि बे खोथाखौ आं बुंनो लुबैयो जे आथिखालाव बे ग्ल'बेलाइजेसननि मुलुगाव मा जादों जोंहा जे बिसेसकय उथिबोनाय इयुन जोलैफोरा बा सिंगारफोरा खनगिरिफोरा मा खालामदों जे गावनि मुंखौ बिथांमोना मुंदांखा खालामनो थांनायाव बा गावनि मुंखौ मानसिनि गेजेराव फोस्रावनो थांनायाव मा खालामदों खायसे माने रेजें मेथाइफोरखौ बा रेजें सोदोबनि माने बेवहाय जेबो मेसेज गैयि मेथाइफोरखौ रोजाबनाय नुनो मोन्दों आरो जायनि थाखाय बे मेथाइखौ खोनानानै मानसिया गोजोननो गारनानै मा खालामदों माने बांसिन खहासो खालामदों ससायटियाव बेफोरबायदि मेथाइबो दङ बे बर' मेथाइआनो जा बा एसामिस मेथाइआनो जा बा गुबुन रावनि मेथाइआनो जा हयथ' बेफोरबायदि रेजें मानसिनो जेबो मेसेज होयि बरन्स' खथि खालामनाय समाजखौ खथि खालामनाय खायसे मेथाइबो थायो बेफोर मेथाइखौ खिन्थु आं रोजाबनो लुबैया बा बेखौ आङो मोजां मोना आंनि बाथ्राया जाबाय मा जेबायदि मानसिनो मानसिखौ मोजां लामाथिं लांनो थाखाय सैथो लामाजों लांनो थाखाय माने मेसेज मोनसे थांनांगौ अर्थाद सांग्रांथि लाबोनो हानाय मेथाइ जानांगौ बेयो हारि सिबिनायनि मेथाइ जानो हागौ हादोर सिबिनाय मेथाइ जानो हागौ बा जोंनि बायदि बायदि जेंना जेंसिखौ लानानै रोजाबनाय मेथाइ जानो हागौ बेखौ आङो फोथायो बेफोरबायदि समाजनि मोजां मावनाय गोजोन लाबोनो हानाय खुसि लाबोनो हानाय मेथाइखौसो आं रोजाबनो लुबैयो आरो बेफोर मेथाइ अजन गोनां बा लिरथाइ गोनां ओंथि गोनां सोदोब गोनां बे मेथाइ सोरजिनायनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो जोंनि गथै समाजावनो जों सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो बे मेथाइफोरा जिहेथु रेकर्द जानानै थायो बे माने संरैखा जानानै थायो सेभ खालामनानै थायो ओंखायनो बे माने मोनसे समाजनि थाखायनो आसलथे इमपर्टेन्ट होननानै आं भाबियो मानसिनि थाखाय आसलथे बे जोबोद माने गोनां आरोखि बेयो जानाय लोंनाय थानायजों लोगोसे मानसिनि सावस्रिजों लोगोसे बे मेथाइआबो मोनसे बेनिनो बाहागो होननानै आङो एंगारहायै बाहागो होननानै फोथायो